जोङो जोंनि हारिया मागोआव मागो फोरबोआव गासिबो बेदर जायो बेदर जानो मोजां मोनो मागोआव बयबो बेलागर बानायनानै फोथाराव बेलागर बानायनानै जोङो गासैबो जमा जमा लोगो नांनानै बेदर संनानै जायो ओंखाम ओंख्रि संनानै जायो आमफ्राय बैसागो बोथोराव जोंनि हारिया मोनसे नियम दं हुंखा जानाय बे हुंखा जानायाव जोङो एक सथा एथा एक सथा मोनसे मैगं थाइगं बुथुमनानै जोङो बेखौ जानाय जायो बेफोरो मैगंफोरा मोनसे जोंनि आयुर्वेदिक मुलिफोरबादि बे जाय गासैबो मैगं थाइगंखौ बुथुमनानै जोङो बैसागो फोरबोआव जायोब्लाथाय जोंनि देहाफोराव बेमार आजार जानो हाया जानो हाया बेनि थाखायनो जोङो बे एक सथा मोनसे मैगं थाइगंखौ बुथुमनानै बैसागोआव संनानै जानाय जायो जेरै लन्थि मैगं लन्थिखौ अमा बेदरजों संना जायोब्ला जोंनि लन्थि बेरनाय बायदिसिनाफोरा मोजां जायो आमफ्रायो माथि गालदाब खेरा दाफिनि गासिबो जा दंफां लाइफांनि बिलाइ दं बेफोरखौनो गासिबो बुथुमनानै जानाय जायो